میں نے اپنے اسکول کے دور میں سائیکلنگ ریس میں حصہ لیا تھا جس میں میں کافی پیچھے آیا تھا اس وقت کا یہ ایکسپیرئنس بہت اچھا تھا اور حصہ لینے میں بہت سی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا تھا جیسے کہ تیز رفتار میں ہم سائیکل کو کیسے کنٹرول کریں یا کس ٹیکنک سے ہم سائیکل کو اور زیادہ اسپیڈ چلا سکتے ہیں اور ہمیں ایسی کنٹرول کرنا چاہیے ٹرن پر کہ ہم اس سے گریں نہ یا کسی اور کو کچھ نقصان نہ ہو یہ تجربہ میرا کافی اچھا تھا